राजस्थान में अलॻि अलॻि धर्मनि में समाजिक ऐं न्याय जे समांत जा अलॻि अलॻि मुद्दा आहिनि जीअं त लैंगिंग सम समानता इस्त्रिनि खे पुरुषनि खां घटि मञियो वञे थो सभिनी में जीअं नौकिरियुनि में बि उन्हनि खे घटि मुसलमान औरतुनि जी पढ़ाई घटि थी थिए उन्हनि खे इस्कूलनि में नथो वञ मोकलियो वञे गांवनि में ॾिठो वञे त ॿारनि खे स्कूल में छोकिरनि खे वधीक मोकिलींदा आहिनि छोकिरियुनि खे अॼु ताईं बि घटि मोकिलियो वेंदो आहे छो त चवंदा आहिनि छोकिरियूं पढ़ी करे छा कंदियूं उन्हनि खे त शादी करे पंहिंजो घरु संभालणो आहे हुन खां सवाइ इस्लाम में में बि जे जेके इस्त्रीनि खे घटि मञंदा मान्यता मिली वेंदी आहे हिंदू इस्त्रियूं वरी बि थोरो पढ़ी करे शहरनि में पढ़ी करे नौकिरियुनि में लॻनि थियूं ताकी गांवनि में अॼु ताईं बि हेॾा स्कूल कान्हनि ऐं उन्हनि खे एडमिशन कान थी मिले जीअं सिंधियुनि खे सिंधी सबजैक्ट में कुझु नौकिरी कान थी मिले खणी करे सिंधी सबजैक्ट हुन खां पोइ बि को मतिलबु काने हाणे कुझु आहिनि जेके आई एस वग़ैरह थियनि था पर राजस्थान में अञा ताईं उहो कोन्हे जो सिंधियुनि खे नौकिरी मिली वञे अल्पसंख्यक अधिकार बि असां सिंधियुनि खे कान आहिनि पहिरीं जेकी हूंदा हुआ एस टी सी वग़ैरह हूंदी हुई सिंधियुनि जी लाइ उहा बि बंदि कई वेई आहे